नमस नमस्ते नमस्ते

टोंटी के काम करते हैं क्या

कितना दाम है आपका मेरे घर में दो दो चार कम से कम एक और है तीन चार कमरा है इसमें टोंटी लगाना है पाइप लगाना है हाँ हाँ वह पता करना है हर जगह किचन में मोहरी में फिर घर के ऊपर हर जगह टोंटी लगाना है इसमें आकर हाँ लगा दीजिए और उसका पैसा कितना हुआ चलो ठीक है कब दिन में लगाएगा चलो ठीक है आओ हाँ क्या क्या लगेगा हाँ हाँ

और दाम उसका अरे तो कम लगाइए ना आपके लिए हाँ हमेशा रेट यही है तब कुछ कम करो ठीक है आज के आज का जमाना में क्या हुआ है वो आज का जमाना में इतना बच्चे लोग वैसा खा जाते हैं अब इतने महँगा दवाई दिए और कुछ के तभी तो आप यहाँ का आइएगा तो आपके पास ई बात है लेकिन नीचे भी तो लगाना है और छत के ऊपर लगाना है फिर कम कर कर और फिर शाम को लगा दीजिए यही होगा हाँ और अच्छे से लगाना और फिर कोनो खराबी नहीं होगा चलो ठीक है और अच्छे से लगा के आपके आम को आ जाइएगा चलो ठीक है हाँ हम घर ये दस दस कमरा है दसों में टोंटी हर जगह लगाना है जहाँ भी पाइप है और टोंटी है आ फिर उसको हर